अॼुकल्ह नए टेक्नोलॉजी जे ज़माने में नंढा वॾा ॿार सभु कंप्यूट जे बारे में सिखण जी तरह तरह जूं प्रेक्टिस कंदा आहिनि ऐं इन जो कंप्यूटेशन लॻियलु रहंदियूं आहिनि स्कूल में बि ॿारनि खे कंप्यूटर जो ज्ञान ॾिनो वेंदो आहे उन असांजे कंप्यूटर मां सभु प्रकार जो ज्ञान हासिलु थींदो आहे जंहिंमें वॾे पैमाने ते गूगल में सर्च करे असां का बि शइ किथे आहे कहिड़े डाएरेक्शन में आहे उहा असांखे सभु ख़बर पवंदी आहे ऐं उन में असांखे कंप्यूटर मां जाम कुझु सिखणु मिलंदो आहे